हलो हा जय झूलेलाल तव्हां हा नमस्ते तव्हां उषा था ॻाल्हायो पिया जी मां गोपाल देवनानी थो ॻाल्हायां लाजपत नगर मां ऐं मूंखे हिक एल्बम ठाहिराइणी आहे त मां सोचा थो हुन में वीह ॿावीह गाना हुजनि त तव्हां वीह ॿावीह गाना ॻाए सघंदा

हा उहा त मूंखे तव्हांजी ख़बर पेई काफ़ी हा हा अच्छा तव्हां वटि म्यूजिशियन जो कीअं सॾु कंदो रहंदो वैसे हिन जे लाइ टोटल घणो ख़र्चो अची वेंदो त वीह ॿावनि में वीह गाननि जी रिकॉडिंग में केतिरो टाइम लॻंदो अंदाज़नि

न त पोइ घणा ॾींहंनि में इहा रिकॉडिंग थींदी एल्बम जी तयार थी वेंदी

वैसे मुंहिंजे हिसाब सां वीह ॿावीह गाननि जी रिकॉडिंग जेका थींदी आहे एल्बम ठहंदी ऐं घणे पंजाह हज़ार तक में ठहीं वेंदी चलो ठीकु आहे पोइ मां असां गॾिजूं था पोइ ॻाल्हाईंदासीं फाइनल कंदासीं जय झूलेलाल जय झूलेलाल